आवास आवास नहीं सरकार गाजीपुर ज़िले में सरकार ने बहुत सुविधा दे रहा है और सब सुविधा में उ आवास आ रहा है बहुत से आदमी बहुत सा आदमी से मिला है गाँव के अंदर आवास लेकिन हमको नहीं मिला है हमको नहीं मिला है आवास बाकी तो सबको सब आदमी को मिल रहा है इसे अल गैस सिलेन्डर है सबको महिलाओं को मिला है हर महिलाओं को मिला है महिलाओं अब पहले चुल्ही पर खाना बनाते थे अब गैस पर खाना बनाने लगे हर पूरी महिलाएँ ने अब उसके बाद फिर इसे अलावा फिर पानी सप्लाई वाले हैं पानी सप्लाई हो रहा घरे घरे सप्लाई का पानी हो रहा है अभी चालू नहीं हुआ हो जाएगा चालू अभी घरे घरे पानी आय जाएगा इसे अलावा फिर

गैस सेलेंडर एक ठो ये जैसे बैंक बै बैंक बैलेन्स है जीरो बैलेन्स जीरो बैलेन्स में खाता ये हमारा सरकार हर महीने सबको साल में पैसा दे रहा है दो दो हजार रुपया हमको अभी नहीं मिल रहा है वो भी हमको नहीं मिल रहा सर दो दो हजार रुपया सर पूरे गाँव में सबको दे रहा है छोटो बड़ो छोटो किसानों को बड़ो किसानों को सबको दे रहा सरकार हमको नहीं मिल रहा है